हम एगो किसान छी गाइ पोसने छी गाइके सब मेनटेन करै छी हुनका चारा दै छी कुट्टी काटै छी सानी लगबै छी पानि दै छिअनि आओर सुपर दर्रा सेहो दै छिअनि हुनका खुआ पिआके तीन टाइम घर मे ठण्डी महिनामे घरमे छओ बजे बान्हि दै छिअनि आओर नारके ओछानि कऽके घूरा कऽ दै छिअनि चट्टी ओढ़ा दै छिअनि गरमी महिनामे दुइ टाइम भिनसर निकाललहुँ शामके बेरिआके एगारह बजेमे नहा सोनाके घरके दै छिअनि तीन बजेमे हुनकर सानी पानी दै छिअनि आओर ओ खाइ छथिन खेतसे हरिअरी काटिके मकइ जनेर गहूम जइ बाउग कएने रहैके हुनका काटिके चारा दै छिअनि आओर सुपरो दै छिअनि दर्रो दै छिअनि गोबर करसी हटाके बथानके खरड़िके झाड़ू बहारूसे हुनका बढ़िआँसे राखै छिअनि हुनका चमोक्कनि आरके दवाइ तवाइ लगाके गाइके सानी लगबू सेवा करू गाइमे बहुत धर्म अछि आओर हुनका सबकिछु करैत धरैतमे दूध दुहै छिअनि दूध दुहिके अपना गुजर बसर निमाहै छी छी हमसभ एगो किसान छी बुझलहुँ आओर कि कहौँ सभ आदमीके इएह कहब जे अहूँसभ गाइ पोसू काम करू निवारण करू बालबच्चाकेँ अप्पन अप्पन देखिऔन बुझलिए हम वएहसब कहै छी अप्पन गाइ पोसिके निवारण करै छी हमसभ आओर धिआपुता बालबच्चा सभके मेनटेन अहीसे होइए दूध दुहिके गाइएसे दूध सेन्टरमे नहि नपबै छी अप्पन खाइ पिए छी धिआपुता सबकिछु वएह माताके सानी एक किलो दर्रा सुपर दर्रा सएह सब दै छिए बुझलिए अहूँसभके इएह कहै छी करू सभ आदमी अप्पन बिजनेस करैमे कोइ दिक्कत नहि छै गाइ माताके चरा दिऔन करू झाड़ू बहारू साफ सफैअत जतेक करबनि ततेक बढ़िआँ छै हुनका चमोक्कनिके दवाइ लगाके धोइऔ नहैऔ सुपर दर्रा सब दिऔन हरिअरी दिऔन भुस्सा किछु किलो दिऔन